हैलो बस ठीक ठाक ऐ हां कैह्दा कम्म हां दकानै दा अच्छा हां कोई ढंगै दी लभदी ऐ ते कम्म काज होना चाहिदा ते फ्ही तां गै इ'यां पिच्छुआं फसी नि ना जाचै दे स्हाबें अच्छा अच्छा हां दिक्खी लैओ फ्ही हून अपने समझ दे सिर करी लैओ अवा पैसे निं डुब्बी जान सारे गै हां हां पैसे ते पाई ओड़गे अद्धे अवा एह् ऐ कि डुब्बी निं जाचै कुदै ओह् ख्याल रक्खेओ हां इ'यां ओह् गड्डिया आह्ला कम्म घटी गेआ ते एह्का बी ते ओह् बी घटी जा ते फ्ही कतांह् जाह्गे अच्छा दिक्खी लैओ भी करना जेकर ते कोई निं लाई ओड़गे अद्धे अद्धे पैसे कोई चक्कर निं ऐ ऐसा हां भी पं'जी पं'जी छुड़ना बा हां भी गै बनना कम्म खरी ठीक ऐ खरी खरी ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ